जी हाँ जी हाँ हमें लगता है कि हमारे इस्कूल में शिक्षा के लिए शिक्षा अरे शिक्षा के लिए व्यवसाय पढ़ाना चाहिए साथ में हमें बिजनेस के बारे में जो अनेक प्रकार के व्यवसायों के बारे में बताना चाहिए जैसे की कपड़ों की दुकान मुर्गी पालन पशु पालन पलंबिग सिचाई हर चीज सिखाना चाहिए क्योंकि हमारे देश के भविष्य जो युवा रोजगार हैं जो रोजगार हैं उन्हें किसी के अंडर काम न करना पड़े उन्हें पढ़ाई के बारे में व्यवसाय के बारे मे सब कुछ सिखाना चाहिए क्योंकि जैसे ही वो अपने पैर पर हों कुछ न कुछ डाल के उसको आगे का काम करें जिससे वो अपना पालन पोषण करें और अच्छी जिंदगी जिए किसी के अंडर काम न करे हमारे स्कूलों में ये सब सिखाना चाहिए